हम अपने मोबाइल पर न्यूज़ फ़ीड पढ़ते हैं और हमने न्यूज चैनल देखने के लिए हमने आजतक चैनल को सब्स्क्राइब किया हुआ है और उसमें हम डेली नियमित रूप से यही न्यूज देखते हैं